उषा कम्पनीके एयर कंडीशनर लेलौँ जे कि समय से लगभग तीन दिन बाद हमरा प्राप्त भेल जे कि बहुत गन्दा छै एना नै होना चाही जखन समयपर ही पहुँचबाके चाही एकरबाद इन्स्टालेशनके लेल जखने हम कॉल लगेलहुँ इन्स्टालेशन जे छै कहलक कि तीन तारिखके हेतय लेकिन इन्स्टालेशन हमर पाँच तारिखके भेल ओहो रातिके समयमे लगभग नओ बजेके आस पास इन्स्टालेशन पूरा भेलय आओर इन्स्टालेशन करयके लिये जे करयके लिये कर्मचारी आयल रहय ओकर जे रहय बिहेव हमरा एक्को रति नहि नीक लागल ओ अनावश्यक वार्तालाप करैत छलै तै लए हम कहब कि कम्पनी एकरामे बहुत नीक जकाँ ध्यान दै कि सबके बिहेवियर ठीक रहय